مجھے انگلس اسپیکنگ نہیں آتھی تھی میں لوگوں کو دیکھتی تھی تو بہت اچھا لگتا تھا سب بہت آسانی سے بول لیتے تھے لیکن مجھے بولنے میں دقت ہوتی تھی میں نہیں بول پاتی تھی اور نہ ہی مجھے انگلس آتی تھی میں نے پھر ایک انگلس اسپیکنگ کی کلائز کلاس جوائن کری جو سرکار کی طرف سے فری کلاسیز تھی انہوں نے شروع میں مجھے انٹروڈکشن بولنے کو کہا لیکن میں نہیں بول پائی پھر میں نے انٹروڈکشن سیکھا اور بولا تو مجھے اچھا لگا بٹ میں نے بہت کوشش کری اور آخرکار میں سیکھ گئی پھر میں نے ڈوڈس کا پریوگ کرا ہاٹ کین کوڈ ٹائنس وغیرہ بنائے میں نے بہت محنت کری اور آخرکار مجھے انگلس بولنی آ گئی اب میں بھی انگلس اسپیکنگ جاتی ہوں سب سے بات کرتی ہوں انگلش میں پھر میں نے ٹیسٹ بھی دیا جس میں مجھے میڈل ملا اور سرٹیفکیٹ بھی ملا میرے پاس یہ قابلیت ہے